हैलो हलो जो बात करना था जी कपड़ा सिलवाना था जी और जी और

जी तभी इसका कब कपड़ा लेकर आएं इसका कीमत हुआ सूट डेढ़ सौ पलाजों का सौ रुपया और कुछ बनवाना था वो तो उसका भी हुआ डेढ़ सौ जी तब कपड़ा लेकर आइए और क्या कपड़ा लेकर आइए उसको नाप ऊपर लेकर काट उट देते हैं और क्या जी और कुछ क्या बोले कहे वही डेढ़ साढ़े चार सौ रुपये

आप अपना कपड़ा ले जाइए और कुछ और कुछ सिलवाना था नहीं सट पैंट नहीं सिलाना है क्या चीज हाँ सट पैंट सट पैंट पैंट कितना लंबा है तीस चालीस पंद्रह फिट और पेन्ट का कमर तीस बत्तीस ठीक है तो कपड़ा भेज दीजिये सिल देते हैं ठीक है